اتر پردیش میں بہت سارے جو ذریعہ معاش ہے بہت سارے ذریعہ یا جیسے کہ اتر پردیش میں چوڑیاں بنانے کا کام ہوتا ہے اسٹیل کے برتن کام ہوتا ہے شیروانی وے بنا کے شیروانی کا کام ہوتا ہے اور کپڑے بیچنے کا کام وہ ہوتا ہے جیسے کہ ایرگیشن ٹیوب ویل کا کام ہوتا ہے اور تعلیم تعلیم فروغ کا کام بھی ہوتا ہے جیسے کہ مطلب اسکو کالج جو ہے اجوکیشن سرویسز پروائیڈ کرتی ہے این جی او کا کام ہوتا ہے اور ندیوں میں مطلب اگر ہم دیکھیں گے تو ندیوں میں جا کے وہ دھوبی بھائی جو ہوتے ہیں وہ کپڑے دھونے کا کام کرتے ہیں تو بہت سارے ایسی چیزیں ہے جن کے ذریعے وہ پیسے کماتے ہے جن کے ذریعے ان کی مطلب ان کی دلی خواہش پوری ہوتی ہے اور بہت سارے تجارت کا کام کرتے ہیں اپنا بزنس کھولنے کا کام کرتے ہیں اپنا بزنس کھول کے رکھا ہے انہوں نے اس کا کام کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنا پیشہ جو ہے قائم رکھتے اور اپنے پیشے کے ذریعے وہ کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں